جی ہلو السلام علیکم جی آپ ہند گیس ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی میں نے ایک سیلنڈر بک کیا تھا اپنے گھر کے لیے جی ہاں کنزیومر آئی ڈی ہے میری سیون زیرو سات زیرو زیرو زیرو زیرو دو چار چھ سات آٹھ ڈیلیوری ایڈریس ہے مکان نمبر نو سو آٹھ چھتہ شیخ منگلو جامع مسجد دہلی ایک ایک زیرو زیرو زیرو چھ جی ہاں اصل میں بھائی ہمارے گھر میں جو ہے ہماری بیٹی کی بڈے ہے تو ہمیں کھانا وغیرہ بنانا ہے تو ہم چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد جو ہے نا ہمارے یہاں گیس آ جائے کیونکہ دعوت ہے مہمان ہم میزبانی کر رہے ہیں کھانا پکانے کے لیے بیک اپ میں ہمیں رکھنا ہے کبھی اچانک ختم ہو جائے تو پریشانی ہو جائے گی مہمان آئے ہوئے ہوں گے جی ہاں آپ جلد سے جلد اس کو جو ہے وہ پہنچوا دیں ڈیلیور جلد سے جلد ہو جائے اس کے لیے آپ سے کال کی ہے ہم نے آپ کو پتا ہے پہلے کبھی ہم نے کال نہیں کی جتنے بھی دن آپ کو لگتے ہیں ڈیلیور کرنے میں اس میں ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اب چاہ رہے تھے ہم جلد سے جلد آپ جو ہے وہ اس کو ڈیلیور کرا دیں کل ہی کرا دیں ڈیلیور جی ہاں جزاک اللہ شکریہ